जी बताइए क्या चाहिए आपको तो आपको दुकान खोलने कपड़े के छोटे छोटे बच्चों के तो मतलब कैसे कपड़े लेने हैं आपको दोनों छोटे बच्चों के लेने तो आप दोनों ही लेंगी बॉयज़ गर्ल्स दोनों का ही लेंगी हाँ ठीक है तो मतलब कौन सा डिजाइन चाहिए आपको कैसे कपड़े चाहिए फ्रॉक चाहिए सिर्फ जींस चाहिए या क्या चाहिए उनकी उम्र उम्र उम्र कितनी है मतलब एक दम ही छोटे होंगे शिशु के लिए ले रहे हैं या बच्चों के लिए ले रहे हैं थोड़े हाँ तो मतलब कि मान लीजिए उनकी उम्र एक दम शिशु छोटे पर से लेकर दस साल या बारा साल तक के बच्चों के लिए ले रहें आप ठीक है दस बारह साल तक के बच्चों के लिए आप ले रहे हैं देखिए तो उसमें आप पहले डिजाइन बता दीजिएगा फिर डिजाइन में जैसे लड़कियों के लिए फ्रॉक हैं फ्रॉक ज़्यादा अच्छा फ्रॉक भी रहेगा आप बताइए फ्रॉक रहेगा उसमें ठीक है जींस हाँ हाँ वह भी है ठीक है हाँ इनर इनर वियर भी उनको चाहिए मतलब कि गंजी भी चाहिए उन्हें इनर वियर अंडरवियर भी चाहिए इनर वियर भी चाहिए उन्हें ठीक है क्योंकि बच्चों को इनर वियर भी चाहिए जींस भी चाहिए सर्ट सर्ट लेंगे कितना तो सर्ट टी शर्ट सब लेंगे अच्छा ठीक हाँ और फ्रॉक भी लेंगे आप हाँ मतलब टॉप भी लेंगे तो टॉप के साथ जींस भी लड़कियों का फिर लेंगे ही ठीक है तो मतलब कि इसी समय का आपको मतलब जिस समय नया कलेक्सन आया मैं आपको दिखा दूँगा ठीक है आप यह बता दीजिए पहले कितना लेना है आपको

ठीक है तो मतलब आप में यह बता दीजिएगा दुकान कितनी बड़ी किस एरिया में तो मैं उसके अकार्डिंग आपको बता दूँगा कि इतना आप ले जाएंगी तो आपके लिए सही रहेगा ऑफर ठीक है दस फिट दस दस का मान लेते हैं मकान है रोड पर है मतलब बाज़ार में है एक दम ठीक है एक दम रोड पर बाज़ार में तब तो ठीक है तो प्राइस मतलब प्राइस रेंज आप क्या चाहते मतलब किस प्राइस रेंज में आपको कपड़े लेने हैं किस प्राइस पर होंगे देखिए क्वालटी अच्छा रहेना चाहिए कम दाम में रहेना चाहिए ठीक है तो मैं मतलब आप एड्रेस दे दीजिएगा ठीक तो मेरा मतलब अब मैं भिजवा दूँगा आपको प्राइस क्या चाहिए मतलब प्राइस रेंज आपको मतलब ऐसे दोनों का बता दीजिए ऐसे